कुछ समय पहले मैंने ऑनलाइन के माध्यम से एक बूट कम्पनी की समौटवाच मंगाई जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुन्दर थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और येह में लिखा था कि इसमें ये आठ से दस दिन तक वो अपना बेटरी बेक्अप देगी और उस में कौलींग की सुविधा थी और चूंकि जब मैंने उसको चार्ज कर के यूज़ में लगाया तो पहली बात तो उसका चार्जर ही ख़राब निकला जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा उसके बाद में मैंने उसको चार्जर को दूसरे अपने चार्जर से यूज़ किया तो वो चार्ज हुई औ चार्ज जैसे तैसे वो चार्ज हुई चार्ज होने के बाद में मैंने उसको यूस किया मैंने मुबैल से कनेक्ट किया तो पहली बात तो वो मोबैल से कनेक्ट ही नहीं हो रही बार बार एरर दे रही बाहर फेंक दे रही फिर मैंने उसको मोबैल से दूसरे माध्यम से मैंने उसको फौरवोर्ड रीसेट किया मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो यूस करी कराई है मुझे दी गई है और उसके बाद में फिर मैंने उसको लगा के यूस करने के लिए फिर मैंने उसको चालू की तो उसकी बैटरी एक दिन से दूसरे दिन नहीं चली जब कि वो कह रहे थे आठ से दस दिन तक चलेगी बैटरी उसकी तो बिल्कुल ही वाहियात और बेकार वाच मुझे पकड़ा दिए जो भी थर्ड क्लास की है और ये मुझे बहुत ही बुरा लगा और इस में वो भी बताया गया था कि आप के इस में हार्टबिक बताएगी